جی ہیلو كیا میری بات فلیپ كارڈ والوں سے ہو رہی ہے جی میں نے دوسرا پروڈكٹ آج سے دس دن پہلے اوڈر كیا تھا جو آج تک ہم تک نہیں پہنچا وہ پروڈكٹ میں نے یوز وہ پروڈكٹ جو میں نے آن لائن كیا تھا وہ تھا گیزر وہ تو آج آج مجھے شام میں او ملا وہ لیكن میں نے جب اسے استعمال كے میكنک كو بلا كر اس كو فٹ كروانے كے لیے لگایا تو میكنک نے اس كی بہت برائی كی كہ آپ كو بیكار سا بھیج دیا ہے غلط كمپنی كا ہے آدھا سے ایک گھنٹہ ركھیں گے یہ پُھک جائے گا گرم نہیں كرے گا تو یہ چیز بہت غلط ہوا یار میرے ساتھ پیسے تو پورے بھر پور لے لیے پورا ہی لے لیا گیا لیكن اگر اسی طرح كا مال اگر آتا رہے پروڈكٹ آتا رہے تو لوگ آن لائن سے سامان منگانا بند كر دیں گے یار اسی لیے آپ لوگ سے میں گذراش كرتا ہوں درخواست كرتا ہوں كہ آپ لوگ ہمیشہ جب بھی كوئی پروڈكٹ ڈالیں تو اچھا ڈالیں اس سے اس ایپ كا ویلیو كم ہو جائے گا اگر آپ اچھا مال ڈالیں گے تو پھر اس كی كوالٹی بڑھ جائے گی اس كا اچھا تعریف ہوگا لیكن اس كی پھر تو برائی ہوگئی یار اس طرح كا پروڈكٹ نہ بھیجیں میرے بھائی